सिक्रेट पदार्थ म्हणल्यार खोबरें किंवा उकडीचे कितेय पदार्थ करतात जाल्यार तातूंत केळ केळींची पानां दवरपाचीं आनी तेचेर हळदीची पानां दवरपाचीं जेणे की वास बरो येता मुदगांत बी तशेंच श्रीखंडान किंवा आनी कितेंय गोड करतात तेतून केशर आनी थोडे काजू आनी किसमीश बी घालपाचे आसता